आप केप एजेंसी से बोल रहे हैं आपका ड्राइवर अभी तक नहीं आया हमने दस बजे का टाइम दिया था और ग्यारह बज रही हैं हमको जल्दी निकलना था आपका ड्राइवर इतनी लेट क्यों हो रहा है और नहीं तो आप ड्राइवर को बदल दीजिए दूसरी केप भेजिए या फिर हम आपकी केप को रद्द करते हैं ड्राइवर देर से आएगा तो हमको जहाँ जाना है वहाँ हम देर से पहुँचेंगे और हमारा प्रोग्राम बिगड़ेगा इसलिए आप कृपया करके केप को जल्दी भेजने का कष्ट करें और नहीं तो आपकी केप रद्द करें आगे से हम आपकी एजेंसी से कोई केप बुक नहीं करेंगे और आटो भी रद्द कर दीजिए हमने केप और आटो दोनों बुक किए थे आप दोनों को रद्द कर दीजिए हम अपनी व्यवस्था दूसरी कर ली है क्योंकि हमें जल्दी निकलना था और जल्दी पहुँचना था आगे हमको दूर जाना है इसलिए हमको जल्दी चाहिए था आपने भेजा नहीं अभी तक दस बजे का टाइम दिया दस से ग्यारह बज गई बारह बज गई तो आगे का प्रोग्राम हमारा बिगड़ रहा है इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपनी गाड़ी रद्द करें हम दूसरे कोई व्यवस्था कर लेंगे और हम जल्दी निकल जाएँगे दूसरी केप एजेंसी हमारे पास में ही है हम उससे अपनी केप दूसरी केप मंगा लेंगे और हमको निकलना है इसलिए आप अपने ड्राइवर को मना कर दीजिए कि अब वह अपने घर हमारे घर ना आए अपनी केप आपके एजेंसी पर वापस ले जाए और आपका आटो वाले को भी मना कर देना इसलिए हमको नहीं चाहिए